एक लाख दस हज़ार पाँच सौ पाँच लाख पचास हज़ार तीन सौ आठ लाख सत्तर हज़ार छः लाख बीस हज़ार दो सौ तीन लाख पेंतीस हज़ार तीन सौ